ہمارے علاقے میں فوٹو گرافر بہت سارے مقابلے میں بھاگ لیتے ہیں جیسے کہ ہم ایگزاشن پارٹی وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں فوٹو فوٹو گراف کر کے لگوایا جاتا ہے اور دور دور سے ٹورسٹ انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں اچھی اچھی تصویریں ہوتی ہیں ان میں ہر طرح کی اموشنل اور رومینٹک ہر طرح کی تصویریں ہوتی ہیں جو تصویریں دیوار پر لگی ہوتی ہے اور لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور ان سے کچھ سیکھ لیتے ہیں بہت ساری تصویریں بہت سارے چیزوں میں ہمارے ادھر لوگ ہم کرتے ہیں فوٹوگرافر پر کچھ لوگوں کو تو چڑیوں کی اور جانوروں کی تصویر لینا پسند ہے وہ تو اس میں ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں اتنا زیادہ پسند ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہ زندگی میں اسے یہ نہ ملا تو پھر ادھوری ہے بہت سارے لوگوں کو لوگوں کی تصویریں لینی اچھی لگتی ہے لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں جانوروں کی تصویر لینی پسند ہوتی ہے اور یہ سب چیز اور یہ سب چیزیں ہی لوگوں کو انسپائر کرتی ہیں آگے تک فوٹو گرافر کی ڈگری لینے کے لیے